सिंधी भाषा असांजी हिकु मिठड़ी भाषा आहे जॾें असां नंढा हुयासीं तॾें सिंधी स्कूल हूंदा हुया पर हाणे सिंधी स्कूल बंद थी वया आहिनि छाकाणि त अॼुकल जा ॿार ऐं उनन जा माइट ॿारन खे अंग्रेजी में पढ़ाईंदा आहिन इन करे ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइण घटि थी अचे इन करे असांजे राज्य में सिंधी पढ़ाई जे लाइ जॻह जॻह ते सिंधी सेखारण जे लाइ एन सी पी एस एल जा क्लास हलंदा आहिनि जंहिंमें ॿारनि खे सिंधी सेखारी वेंदी आहे पोइ हुननि ॿारनि खां इम्तहान भी वरता वेंदा आहिनि जंहिंमें ॿार पढ़ी करे सुठे मार्कूं खणी पास थींदा आहिनि ऐं पोइ उन्हनि खे राज्य सरकार जे तर्फ़ां इनाम ॾिनो वेंदो आहे असांखे घुरिजे त अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ी खे सिंधी सेखारण जे लाइ स्कूलनि में सिंधी भाषा जो हिकु क्लास बि हलायो वञे जीअं सभु ॿार सुठे नमूने सिंधी ॻाल्हाइणु सिखनि ऐं सिंधी भाषा जो वाधारो थिए